गायके गोबर लए लै छियनि दूबि लऽ लै छियनि धान लऽ लै छियनि सेनुर लऽ लै छियनि काजर लऽ लै छियनि जतेक घर होइ हइ बाहर होइ हइ मोखा जतेक गेट होइ हइ जतेक गेट ओहि गेटमे पूरा सजबै छियै खूब अच्छा खुब अच्छासँ सजबैत जाइ छियै सभगेटमे सजा दै हियै आओर गेटमे सजा कऽ हमरा बहुत अच्छा लागै खूब बढ़िआँ लागै खुब बढ़िआँसँ अपन सजयली जतेक गेट घरके होइ हइ सभ ओहि गेटपर आरामसँ सजबैत गेली धीरेसँ सजबैत गेली सेनुरकेँ दूबिकेँ धानकेँ सभ ओहिमे गाँथली अच्छासँ गाँथि देली खुब बढ़िआँ लागल देखयमे सेनुरके पाँचठुम सेनुर कयली पाँचठुम पाँच गो धानके गोबरमे सटयली पाँच गो दूबिके मूड़ी ओहिमे सटयली खूब अच्छासँ सटा देली जतेक घेँट हो गेट होइ हइ सभ ओहि गेटमे के अच्छासँ बढ़िआँसँ सजयली बाहरके गेट बचलै बाहरोके गेट खूब अच्छासँ खूब बढ़िआँसँ पूरा जतेक होइ हइ सभ सजा दै छियै अच्छा पूरा सजा दै हियै तऽ स् लक्ष्मी पूजाके लक्ष्मीजीके तब प्रणाम करै छियै हे लक्ष्मी धन दौलति दए तोहर टहल करै छिअ तोहर प्रणाम करै छिअह हाथ जोड़ि कऽ ठाढ़ हिया हे लक्ष्मी हमरा घरमे बसेरा लए बसेरा लए तोहरा पूजा करबह सभदिन नहा कऽ अच्छासऽ तोरा फूल दए फूल देबह अगरबत्ती जरयबह धूप जरयबह अच्छासँ तोरा प्रणाम करबह सभदिन स्नान कऽ के पूजा पाठ खूब अच्छासँ कयली खूब कयली लक्ष्मीजीकेँ कहली हे लक्ष्मी हमरा घरमे तू बसेरा लए हे लक्ष्मी तोरा सभदिन हम्मे अगरबत्ती फूल तोरा देखयबह हमरा धन दौलत हे लक्ष्मी तु दए लक्ष्मी बसेरा लै हथिन लक्ष्मीकेँ प्रणाम करै छियनि साँझकेँ आबै छियनि गोर हाथ धोइ कऽ शाम दै छियनि लक्ष्मीजीके खूब अच्छासँ प्रणाम कयली खूब बढ़िआँसँ कऽ के अच्छासँ कयली सभतरि सजा देली खूब अच्छा लागल सजयली साँझकेँ लक्ष्मीजीके नाम लेली लक्ष्मीजीके गोर हाथ धोली नाम लेली हे लक्ष्मी हे लक्ष्मी धन दौलति दए प्रणाम करै छियह धूप अगरबत्ती साँझ भिनसर देखयली साँझकेँ अयली शाम देली घरमे शाम देली भगवानके सुरुज भगवानके जे देली अगरबत्ती देखयली धूप देखयली सभचीज साँझ भिनसर सुरुज भगवानकेँ देखयली सभघरमे लक्ष्मीजीकेँ देखयली लक्ष्मीजीके पूरा जरयली द् पूरा दीप जला देली अच्छासँ आ लक्ष्मीजीकेँ प्रणाम कयली प्रणाम कऽ के लक्ष्मीजीके नाम लेली हे लक्ष्मी धन दौलति दए आ हमरा घरमे बसेरा लए हम सभदिन पूजा पाठ तोहर करबह अच्छासँ